आ कास्ताद किचन न्ही हांव न्ही कर्नाटकासून गोंय पळोवपाक आयलां हा आनीक काणकोण कुट्टी हॉटेलान रावलां म्हणटगीर म्हाका कोणे तरी कास्ताद किचनाचे सांगलां हॉटेलाचे थंय बरें जेवण मेळटा म्हणून तुमच्या थंय कसलें कसलें आयटम मेळटा

ना नुस्तें चिकन हातूंतलें म्हाका आयटम जाय आशिल्ले आनीक नुस्ती आसता न्ही आ आ हा आनीक फ्रेश हा हा हा ओके आनीक तुमचे हॉटेल कितलें मेरेन चालू आसता रातचे आनी सकाळी कितक्यांक ओपन जाता म्हाका रातचें येवपाक जाय आसलें दीसभर फिरलें म्हणटगीर रातचें मातशें सुतके कडेच्या तुमचें ते कास्ताद मातशें ते लागी पडटा न्ही हायवे म्हणटगीर म्हाका कोणें सांगलें म्हणटगीर हांव तशें येवपाक सोदतां रातचें आ हा तशें अशें काय ना पण हांगचे गोंयचे म्हाका किदें तरी वेगळेपण अशें जाय आशिल्ले ताका लागून हांव पळोवपाक सोदतालें आ हा हा हा ओके ओके हांव सद्या आठ दीस आसा आठ दीस आसा एक दिसाक येता सांजे मुद्दम बरें